हालो आं आरे आमगेर सद्या पावस लागीं पावलां ताका लागून पुरुमेता मातशें सामान बिमान कितें ब कसलें कसलें आसा तुमगे दुकानारी

कांदे गांवठी आसा मरे ना गा गांवटी जाय गाव कुंबटा कांदो कसो रे माळ आं माळ म्हळ्यार किलोची कांय माणाची आं तिनशीं रुपया हाय

बरें मागीर आमकां कितें आहा म्हाका एक तिशें कील तरी जाय हय रे पूण तें कुसून गेलना अर्दें हय दोवरना म्हूण न्ही दोवरना म्हणल्यार कितें जाता आतां तें पयलींच्या बशेन रान्नी बिन्नी नाशिल्यान तें कुसतात ना ना रे मागीर कुसता तें आनी मिरसांगो अं खोलची मिरसांग कशीं आवय आवय बाराशीं म्हणल्यार म्हारग जाल ना

म्हणल्यार ती एक चार कील जाय म्हाका हय बरी जाय बरी जाय सुकी मागीर ती मरे तातूंत मिक्स करता आनी मागीर ती काळीं पडटा आं आं म्हणटरे तीस कील कांदे आनी चार कील मिरसांगो आनी तारवोटी मिरसांग बी आसा रे

बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बर